ہیلو ہیلو جی جی بتائیے جی آج جو ہے دو سو بیس روپیہ کے جی ہے جی بارش آپ سمجھ نہیں رہے ہیں بارش ہی کی وجہ سے تو جو ہے تھوڑا سا جو مہنگا ہوگیا ہے کیونکہ وہ تھوڑا سا سڑنے لگا تھا اِس وجہ سے ٹھیک جی جی جی جی جی آج کم ہے اِس لیے ریٹ زیادہ ہے ارے سر دو سو دو سو دو پہلے آپ یہ بتائیے آپ کو کتنا چاہیے کتنا کے جی چاہیے ارے تو سر آئیے آپ کو دو سو آپ کو دو سو لگا دیں گے سر تو نہیں پتہ ہے نا سر آپ نے کلئیر سے سُنا نہیں تھا ٹھیک ہے گُلاب سر پچاس روپیہ کے جی ہے جی جی مال ہے ہمارے یہاں یہ سب سارے پھول ملیں گے سارے پھول ملیں گے بالکل ہاں فریش ہے اِس سے اِس سے آپ بے فکر رہیے سب فریش ہے جی سر آپ ہم سے آپ ہم سے رابطے میں رہیے اور لے جائیے کوئی شکایت کا موقع نہیں ملے گا آپ لے جائیے اور آپ کو صحیح ریٹ بھی لگ جائے گا کوئی دقت کی بات نہیں ہے جی جی جی جی جی جی جی اِسی پیسے سے ہم ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم ٹھیک ہے ٹھیک ہے آئیے آپ کا انتظار کر رہے ہیں ہم پیک کرا دے رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک